आ माश्शी गाडी एक मॉडिफाय करपा जाय आसलेली आ माय सगले पार्ट्स बीन सगळे सामकी हें जाल ती गाडी सम म्हळ्ळ्या ओल्ड मॉडल न्यू सगले हे पार्ट्स घालपा जाय आसलेले अ फूल न्यू रिपॅर करपा जाय आसलेली म्हळ्या अशे टायर बीन चेंज करपा जाय टायर मागीर इंजीन अय न्यू करपाची माय आतां इंजीन बीन तेक सामकेंशें पयली माश्श सोवका चलता तेंत माश्शें बरी फाश्ट बीन चोलपा जाय तसलें माश्शें इंजीन बीन मेळटा गा म्हूण गाडी कसली हेजी ही हुंडायाची हुंडाय कंपनी

आ ऑर्डर करपा माय कितली हे लागता टायम म्हळ्या अश ऑर्डर येवपा दोन तीन दीस न्हू अय माश्शी पेंट बीन करपा जाय पेंट बी जाय माश्श हें करपा जाय मागी प्लस ग्लासीस तेजे चेंज करपा जाय अ टायर बीन माश्शे दुसरे भशे घालपा जाय म्हाका माश्शी वयर काडपा जाय ती गाडी अय नंबर प्लेट अय चेंज केल्या आता म्हळ्या आत न्यू फुल्ल न्यू करपा न्ही ती म्हळ्यार चेंज करची पडटली माय आत म्हळ्यार कितले पयशे पडटा अशें बजेट म्हळ्ळ्या अशी दोन लाख अशी देड लाखा बीन जातली आ दोन लाख आ माश्शी डिस्कावंट बी कांय मेळपा ना

आ गाडी पयली चॅक करची पडटली न्हू माई ते पय पार्ट्स बीन बेगीन माश्शे जात तितली म्हाका माश्शी बेगीन जाय आसली ती

आत म्हळ्या म्हळ्या एक म्हयन्यान बीन अशी मेळटली सारक् करून फुल्ल आ

बरें तर थँक्यू